ٹرین ایک عوامی سواری کا ذریعہ ہے یہ ریل کی پٹھریوں پر چلتی ہے ٹرین میں کئی ڈبے ہوتے ہیں جنہیں کوچ کہتے ہیں ہر کوچ میں نشستیں یعنی سیٹیں لگی ہوتی ہیں ان نشستوں پر مسافر بیٹھتے ہیں ہر کوچ میں برتھیں بھی ہوتی ہیں جو سونے کے لیے ہوتی ہیں انجن ٹرین کو کھینچنے والی مشین ہے انجن کے ذریعے پوری ٹرین حرکت کرتی ہے ٹرین کے چلنے سے شور پیدا ہوتا ہے ٹرین مختلف اسٹیشنوں پر رکتی ہے ہر اسٹیشن پر چڑھنے اور اترنے والے مسافر ہوتے ہیں ٹرین میں کھانے بیت الخلاء اور پانی کی سہولت ہوتی ہے ہر کوچ کا ایک دروازہ ہوتا ہے بعض ٹرینیں دن اور رات دونوں وقت سفر کرتی ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے سوار ہوئے ہیں اور کہاں اترتے ہیں اس سے آپ کے سفر کی مکمل وضاحت ہو جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس جواب کو مزید ذاتی تجربے کے ساتھ بھی بیان کیا جا سکتا ہے